नमस्ते बोला

हाँ हाँ हाँ के एल राहुल बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है

ठीक ठीक

बहुत अच्छी बात

हम इस समय तो दिल्ली में हैं अच्छा ठीक ठीक मिलेगा आपको जरुर देंगे भाई जब आप इतने बड़े फैन हैं तो क्यों नहीं देंगे आपको अपना समय ठीक है आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आप

अभी भी इस वक़्त अभी इस वक़्त नहीं है जी सर अपना सुनाईए अपना हाल चाल सुनाईए ठीक है तुम बताओ ठीक ठीक ठीक बहुत अच्छी बात हाँ बोले अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात भाई

हाँ ह आपके गाँव के कौन आपके गाँव के प्रधान हैं अच्छा अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात भाई बहुत अच्छी बात ठीक ठीक ठीक कॉल करना

ठीक ठीक हाँ हाँ

नमस्ते